दा जोंनि दैज्लां बोथोरावथ' माइ गायनाय बोथोर जायो माइ गायोब्ला जोङो सिगांनो खोथिया फोनांगौ जायो आरो खोथिया फोखांनायनि उनाव खोथिया जेब्ला फन्द्र' सल्ल' दिन जायो अब्ला जों बे खोथियाखौ फुनानै जों गायनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो आलि खोनाय मा खोनायखौ जोङो सिगांनो कमफ्लिट खालामनानै दोनखायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जों खोथियाखौ जेब्ला फन्द्र' सल्ल' दिन जायो अब्ला जों गायो ओमफ्राय बे फन्द्र' सल्ल' दिननि गेजेरावहायनो जोङो जुदि गायनो हायोब्ला जोंनि आबादफ्रा मोजाङैनो जायो दागालग' जाया माइ ओंखारनायफ्राबो बेनिखायनो जोङो बे टाइमावहाय जोङो गोसो होनानै जोङो मावो आरो आरो बेबायदि सबताहसेनि उनावहाय जुदि माइ गायखांनायनि उनाव सबताहसेयाव जुदि अखा मोजां हायोब्ला अखाया जुदि थिग मथे हायोब्ला बे माइफोरा जोंनिया मोजां जायो बेनिखायनो जों बेबायदि आसा खालामो गायनायनि उनावहाय जों बेबायदि अखा हायोब्ला जोंनि आबादफ्रा मोजां जायो आरो बेबायदिनो दफा दफा अखा हालांबाय थायोब्ला गायनाय फुनायाव जों मोजाङैनो जों माइखौ फिथाइफोरखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो जोंनि मेसें बोथोरावहाय जोंनि आबाद मावनाया मा दा जोङो सबाय बिमा बेबायदिनो मावो आरो बेसर मावो ओमफ्राय बेबायदिनो सिबिं बेबायदि बायदिसिना जोङो मावो आरो दाथ' नै थारुखौबो गायनाय बोथोर सफैलायबाय बेखौ सिगांनि गायनायखौ फुखांब्लानो जों थारुनखौ गायो दा बेसर फोनायनि दिन जाबाय बेनिखायनो जोङो गोसो होनानै जोङो मावो जे दिनावहाय जों मावनांगौ आबादखौ जों बे दिनावहायनो जों गोसो होनानै मावो आरो मावगासिनोबो थायो दाथ' बेसर फोनायनि दाम धुम जोङो बेबायदिनो हामफ्ला थिमफ्ला जागासिनो दङ बेनिखायनो जोङो बेबायदिनो हाखु दाखुजों बेसरखौ फोनांगौ टाइम जाबाय बेनिखायनो जोङो दा जोङो गुबुन बाहेरायाव ओंखारालाबानो जोङो बे बेसरखौ जोङो फोनांगौ जायो आरो दैज्लां बोथोरावथ' फाथोखौ फोयो फाथो फोनानै दा नै फाथो सुखांबाय मोनबाय बेनिखायनो आबादनि गेजेरावबो फाथोआ दा बेराद खामानि दङ फोनायनिफ्राय लानानै सुनायसिम दङ खिन्थु जों थिग मथे दामखौबो जों मोननो हाया आरो फाथोनि दामखौबो बेनिखायनो जों पाब्लिकफ्रा एसे दुखु मोननाय सफैयो आरो आबादखौ मावनानै जुदि बेबायदि दामा बेबायदि जायोब्ला माब्लाबा आखायसे थाङो माब्लाबा खम थाङो बेबायदिनो बेनिखायनो जोङो फाथोनि आबादखौ जोङो खम खालाम लांगासिनो दङ दा मेसेङावथ' जोंहा हेभि एखेबारे खामानियानो मावगासिनो दङ बेसरनि थाखाय थारुन गायनायनि थाखाय आरो बायदि रोखोम गायनायनि थाखाय जोङो दा हेरेसमेन्ट जागासिनो दङ आरो गायगासिनो दङ मावगासिनोबो दङ बे मावोब्लासो जोंहा आबादबो फैयो आरो मावाब्लाथ' जोंहा जेबो आबादानो फैया बेनिखायनो जोङो गोसो होनानै टाइम बाय टाइम जोङो मावनानै जों बे आबादखौ दिखांनो हायो जोङो जुदि टाइमखौ लानानै जोङो मावाब्ला जोंनो मोननांगौ मोनथायफ्रा बेबायदिनो मोनैयानो जाया बेबायदिनो जोंनो नांगौ समाव थिग मथे मावाब्ला जों मोननो हाया आबादखौ बेनिखायनो नांगौबादि जोङो बोथोर दिनफोरजों खारनानै जोङो एखेबारे मावो अब्लासो जोङो नांगौबादि जोङो फिथाइ सामथायखौ जोङो मोननो हायो आरो दामखौ जोङो हमनो हायो बेनिखायनो जोङो बेबायदि मावनायजोंसो जोङो एसे गावखौ डेभलपमेन्ट खालामनो हायो बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'नो सानबाय